हेलो विआरेस ट्रेवल हांव वेदांग उलयतां हांवेंन तुमच्या कडेन एक केब सर्विस बूक केल्ली आयच्या दिसा खातीर एक म्हयन्या पयलीं आयज तो सकाळीं आमकां आठांक व्हरपा येवपा आशील्लो आनी आमकां तो सावथ गोवा व्हरपाचो आशील्लो देवळां पळोवपाक म्हाज्या फॅमिलीक आनी म्हाका आतां धा वाजून गेलीं आजून तुमचो केब सर्विस तो संतोष म्हणटा तो ड्रायवर येवंक ना इतलो वेळ जर आमकां रावपाक लागत जाल्यार तुमचो केब सर्विस बूक करून फायदो कितें हांव डायरेक्ट केब सर्विस हांगच्यान भायल्यान घेवपाक शकता न्ही तुमी आतां हेच्या प्र हेच्या खातीर तुमी कितें तरी म्हाका डिस्कावंट सुद्दां दिवपाक जाय सिन्स इट इज सो लेट धा जालीं आजुनूय तुमचो केब ड्रायवर येना आमचे ऑ ऑलरेडी तीं देवळां उरतलीं पळोवपाचीं